मेरा पसंदीदा पत्रिका और समाचार पत्र द हिन्दू न्यूज़पेपर है क्योंकि जब हम यह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे इंग्लिस वर्ड के ऐसे शब्दार्थ हैं अगर हम हम देखें कोई एक ख़ास इग्ज़ाम को अगर हम लक्ष्य करके चले जैसे हो गया सी डी एस का इग्ज़ाम हो गया कोई बैंक का हो गया अगर हम क्वालिफाइ करना चाहते हैं तो यह हमें एक अच्छा माहौल दे सकता है इससे हम हमारे जो इंग्लिस है उसको डेवलप कर सकते हैं हम हम अच्छे से बेहतरीन न्यूजों को देख सकते है क्योंकि यह हमें हर टाइप की न्यूज़ देता है अगर यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो तो इसे बहुत अच्छे से बताते हैं सारे उ सारे ही अखबार हमें बहुत अच्छे से बताते हैं पर मैं मैं मेरे मुझे जो पसंद है मैं उसकी बात कर रही हूँ यह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी रुचि इसमें ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दार्थ आते हैं जिसका मतलब मुझे नहीं पता चल पता होता है और मैं जब इनको जानने की कोशिश करती हूँ तो यह मेरे न मेरे दैनिक जीवन मे बहुत उपयोगी साबित होते है जिनका इस्तेमाल मैं इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ मेरे शब्दकोश भंडार को बढ़ाने के लिए तो इस आधार पर मै कह सकती हूँ कि द हिन्दू न्यूज़पेपर मेरे लिए अच्छा है क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे यह बहुत अच्छा अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं